हलो हलो हलो हाँ बोलिए कौन साइकिल दुकानदार हैं साइकल हाँ साइकल साइकल साइकल चाहिए बिल्कुल एटलस वाला चाहिए पाँच सइकिल खरीदने में है समझे न पाँच साइकिलें खरीदनी हैं कितने दाम पड़ेंगे देखिए हमारे घर में समझे चार बच्चे हैं और चारो बच्चे बड़े बड़े हैं और एक मैं हूँ मतलब सब लंबे लंबे बच्चे हैं और मैं भी लम्बा हूँ इसलिए कि चौबीस इंची की साइकिल हमें ठीक रहेगा उसका दाम सोच समझ कर बताइए और थोड़ा सा कॉन्सेशन कर के बताइएगा अरे बच्चा भी सब लंबा है सभी भी का लंबाई बहुत ज्यादा है समझे चौबीस इंची से कम हो पाए नहीं है नहीं नहीं हमें चौबीस इंची की साइकिल चाहिए और कौनों गाँव देहात के लोग हम लोग हैं और हम लोग का सड़क जरा ढका वाला है साइकिल बड़ी रहेगी तो रास्ता आसान रहेगा चलना और भारी भरकम सामान भी न ले ले जाना पड़ता है गारंटी भी उसकी है गारंटी वारंटी में क्या क्या मिलेगा क्या देंगे साइकिल वाले साइकिल अगर खराब हो गई मान लीजिए पंचर हो गया मान लीजिए उसका ट्यूब ब्लास्ट कर गया